तव्हां पंहिंजे डांस खे कला खे अभ्यास खे सुधार करण लाइ मां हर हिकु फंक्शननि में जीअं कॾहिं माता जी चौकी थींदी आहे ऐं कॾहिं समय घर में राधा संध्या थींदी आहे और हरि ओम जो सत्संग थींदो आहे ऐं कॾहिं बि जेको थींदो आहे हुन में डांस कंदी रहंदी आहियां घर में को बि थियो कार्ज मंगल त माण्हू अची करे पंहिंजो वरी अपन अभ्यास कंदी रहंदी आहियां ऐं कंहिंजी परवाह कोई कंदी आहे बसि मूंखे पंहिंजे डांस करण सां ख़ुशी मिलंदी आहे मां हीअं पंहिंजे कला ऐं अभ्यास में ॾाढी ख़ुशि रहंदी आहियां त मां इंसान तहिड़ी थी रहंदी आहियां मूंखे डांस करण लाइ केर कोन थो रोके सघे हा बरखूर खुली करे डांस कंदी आहियां ऐं मां कंदी रहंदसि चाहे कीअं बि जंहिं मां कला खे मां पंहिंजी कॾहिं बि रुकण कोन ॾींदा आहियां ऐं मां हमेशह ही किथे न किथे फंक्शननि में उथी करे बीह रहंदी आहियां चाहे मौज मस्ती हुजे ॼमाइणी हुजे त मां उथी करे डांस लाइ बीह रहंदी आहियां मां पंहिंजो अभ्यास कंदी रहंदी आहे घर में बि चाहे अकेलो हुजे या पंहिंजो गानो हलाए बि पंहिंजा म्यूज़िकल हूंदा डांस पेई कंदी आहियां पंहिंजो घर में बि मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे हर ॻाल्हि जो